پانی بہت انسان کے لئے بہت ضروری ہے پانی صبح اٹھتے ہی پانی کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ مثلاً ضروریات سے فارغ ہونا غسل لینا اور بولے تو منہ ہاتھ دھونا اور کیا ہے وضو کرنا وضو کے لئے بھی پانی بہت ضروری ہے اور انسان پانی پیتا ہے پانی پینے کے لئے پیاس بجھانے کے لئے بھی پانی بہت ضروری ہے جیسے کہ مثلاً کپڑے دھونا گھر دھونا ہر ہر کام میں پانی بہت ضروری ہے پانی کی اہمیت بہت ہے پر پانی کی بہت ضرورت ہے پانی بہت ضرویات کے کام آتا ہے پانی بہت ضروری ہے برتن دھونا گھر دھونا کپڑے دھونا وضو کرنا غسل کرنا ضروریات سے پاک ہونے کے لئے پانی ضروری ہے